ہندوستان میں موسیقی اور رقص کی کچھ روایتی شکلیں نمبر ایک ہندوستانی کلاسکی موسیقی اس کی دو بڑے شاخیں ہیں ہندوستانی شمالی موسیقی جیسے درباری خیال ٹھمری ٹپا کرناٹک جنوبی موسیقی جسے کرپتی الورنی جھاول ویدوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں اور بھگوان کرشن شیو سرسوتی جیسے دیوتاؤں سے جڑی ہوئی فولک میوزک ہر علاقے کی اپنے طرز ہوتے ہیں پنجاب میں بھنگڑا ہوتا ہے راجستھان میں مانکیار ہوتا ہے بنگال میں باول ہوتا ہے مہاراشٹرا میں لاؤنی ہوتا ہے بہار میں بھوجپوری ہوتا ہے کسانوں عورتوں شادی بیاہ فصل جنگ اور بھگوانوں کی کہانیوں پر مبنی یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں ہندوستانی رقص کی روایتی شکلیں بھارت ناٹیم کتھک اتر پردیش میں ہوتا ہے اوڈیسی ہوتا وہ اڑیسہ میں کچھ پوری ہوتا ہے آندھرا پردیش میں کتھا کلی ہوتا ہے کیرالہ میں من پوری ہوتا ہے منی پور میں یہ سب ثقافتی اقدار اور تاریخ کی عکاسی کرتے ہیں